हाँ नमस्ते हाँ हाँ बताइए आगरा में तो आप ताज महल घुम सकती हैं ताज महल के फिर थोड़े से आगे लाल क़िला है पेठा है वहाँ का पेठा मशहूर है आगरा का हाँ

यू पी में तो हुत विंदयांचल माता है चुनार मिर्ज़ापुर मे एक क़िला है और विश्वनाथ मंदिर बनारस में है और बहुत जगहें हैं ऐसे तो बहुत जगह है घूमने के लिए ऐसे एक नहीं बता सकते है ना आप आइए घूमिए तो एक एक करके सारा बना देंगे

हाँ आइए बिल्कुल घूमा देंगे रहने खाने कि व्यवस्था सारी व्यवस्था की गई है सब व्यवस्था मिलेगी आपको सारी सुविधा मिलेगी तब बताइए कब आ रही हैं आप होटल बुक करवा दें कितने लोगों के साथ आर ही हैं अच्छा होटल का तो काफ़ी ख़र्च आएगा आपका जी तब तो सब कुछ हो जाएगा आइए आप अपने कार से आ रही हैं कि यहां गाड़ी बुक करनी पड़ेगी अच्छा ठीक है आइए फिर कब तक पहुंचेगी फिर अच्छा तो एक रुम में दो लोग रह लेंगे कि सब का अलग अलग रुम बुक करना पड़ेगा अच्छा हाँ तो ठीक है फिर आइए पहले आगरा घूमाते है फिर यू पी में घूमाते हैं ठीक है फिर नमस्ते